नमस्ते हमको सूट सिलवाना है मेरी बहन की शादी है हाँ तो उस दिन ताे ऐसा सिलिए जैसे चूड़ीदार बाजू पर कटा ओटा रहे डिजाइन रहे अच्छा डिजाइन चाहिए और शादी में पहने लोग तो पहने तो लगे कि हाँ बाराती वाले कहें कि हाँ दुल्हन की बहन है हाँ और उसमें अच्छे अच्छे क्वालटी के इस्टोन उस्टोन लगा रहे जैसे पीछे गला बड़ा रहे सुंदर सुंदर डिजाइने डालिए उसमें डोरी लगा दीजिएगा उसमें बाजू वा कुछ झलरी मलरी लगा कर

हाँ तो हमको हमको अच्छा ही सिलवाना है और शादी ब्याह शादी ब्याह में पहने कोई तो देखे कि हाँ अच्छी कोई कोई सिला है अच्छी क्वालटी का सिलाई पूरा बाजू ओजू कटा रहे एकदम डिजाइन अच्छी चाहिए एकदम बहुत अच्छी डिजाइन चाहिए हमको और उसमें पीछे गला जो रहे वो अलग डिजाइन में थोड़ा बड़ा रहे हैभी रहे गला और बाजू ओजू अच्छा डिजाइन का बाजू बनाइएगा पीछे वो जैसे पार्टी बियर उवर की तरह रहे पार्टी वियर उवर का कपड़ा जैसे बना रहेता वैसे बनाइएगा डिजाइन डिजाइन उसमें अच्छा डालिएगा कोई देखे तो कहे कि क्वालटी उसकी अच्छी लगे

हाँ और नीचे वो सूट बनाइए जो एकदम घेरा रहे बना रहे चूड़ीदार पर एकदम रहे सिलाई कि अच्छी देखने में पहनने के बाद सब कहे कि लोग देखें तो कहें कि हाँ बाराती ओराती वाले कि अच्छी क्वालिटी का है उस औ पैन्ट उसके नीचे उसका तो हाँ तो मैं बताऊँगी न सब तारीख होगी तो मैं बताऊँगी आपको ग्राहक दूँगी भी और पैन्ट उस नीचे पैन्ट वी पैन्ट सलवार सिलवाना हो या कुर्ती लैगी सिलवानी हो हाँ तो सब में डिजाइन डलवा कर सिलवानी है हमको और उसके साथ हाँ तो डिजाइन अच्छा डालिएगा कि देखें फिर देखने वाले कहें कि हाँ कोई सिला है और हम ग्राहक भी दे देंगे आपको मेरी बेटी की शादी कब तक आएँगे दस बजे आएँ कितने बजे तक खुली रहती है ठीक है ठीक है नमस्ते